مجھے لگتا ہے یہ جو فلمی دنیا کی رپورٹ نیوزوں میں اور سوشل میڈیا پہ جو دکھ اخبار میں اور کہیں تمام جگہ پہ جو دکھائی جاتی ہے تو یہ سو فی صدی صحیح نہیں ہوتی ہے یہ ہم لوگ کو تھوڑا اس لیے بڑھا چڑھا کے دكھایا جاتا ہے تاکہ فلمی دنیا کے جو ایکٹر ایکٹریس ہے ان کا پروموشن ہو سکے ان کا تھوڑا نام اور ملک میں بڑھ سکے اور نیوز چینل والے بھی تھوڑا بڑھا چڑھا کر دھاتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ان کا نیوز تھوڑا پاپولر ہو ڈیمانڈیڈ ہو ویوز ملے ڈی آر پی بڑھے نیوز کا نیوز چینل کا اور ہم لوگ کو اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ پسند کرتے ہیں لوگ تاکہ ہم تاکہ ایسی خبریں دیکھنا جو عام پبلک ہے مطلب فلمی دنیا کی جتنا ایکٹر ہے کلاکار ہے وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھے اور پسند کرے اور جب ان کا فلم آتا ہے تو جان بوجھ کے ایسیے خبریں لاتے ہیں تاکہ ان کا فلم کا پروموشن تھوڑا ہائی لیول پہ ہو